एह्दे च उनें पुच्छे दा कि तुसें डांस करने आस्तै केह् इंजॉय चाही दा डांस नै केह् इंजॉय होंदा इंजॉय उऐ लैंदे डांस करने गी मतलव जियां हून ब्याह् कारज होई गेई उत्थै गे उत्थै डांस डूंस कीता दिक्खेआ डांस बगैरा सब कुश तो ओह् इंजॉय होई गेआ ते अप्पू ते डांस करना औंदा नी कुसे दा गै दिक्खियै इंजॉय करना पौंदा ते होर निक्का मुट्टा पंक्शन होई गेआ उत्थें कोई डांस करदा कोई सतसंग कीर्तन कराई ओड़ेआ उत्थें बी डांस होई जंदा डांस क्लास कदैं असैं सिक्खेआ नी ऐ नां अस कदैं डांस क्लास च गे ते इयां जादा बी नी औंदा ऐ माड़ा मुट्टा डांस करी लैन्ने ते शौक बी नी इन्ना डांस करने दा ना और कोई स्कूलै च प्रोग्राम होई जंदे हे उत्थै डांस करी लैंदे हे ते छब्बी जनवरी होई पंदरां अगस्त होईया ओह्दे च कुदै प्रफामैंस करी ओड़नी बस इयां डांस होंदा